اردو ایک پیاری زبان ہے اور اردو میں ہی شعر و شاعری کہا جاتا ہے اردو سے لوگ بولتے ہیں بہت کچھ نہیں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اردو ہمارے معاشرے سے چلتی آ رہی ہے لیکن آج کے دور میں اردو زبان بولنے کے لیے لوگ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اردو کی تعلیم پہلے معاشرے میں اتنا نہیں مل پاتا ہے ہمارے بچوں کو اردو سکھانا چاہیے تاکہ آنے والے سمے میں جس طرح آج اردو ہمارے معاشرے سے کم ہوتی جا رہی ہے آگے بھی نہ ہو اس لیے ہمیں اردو پر زیادہ زور دینا چاہیے جیسے الف با پڑھانا بچوں کو شروع کرنا چاہیے چونکہ ہی وہ آگے چل کے اردو زبان بولیں گے اردو سے بہت کچھ مل سکتا ہے اردو سے ہی ہمارے شعر و شاعری لوگ کہتے ہیں اور اردو بہت پیاری زبان ہے اس سے بس پڑھنے اور موقع کے لیے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اسے سننے کے اور بولنے کے لیے بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے